आंनि मोजां मोनसिननाय सानस्रिनाय जायगाया लैथो गाथोन मानो होनोब्ला लैथो गाथोनफोरा दाहार जायो बेनि थाखायनो बे दाहारजों गोजावलांफानो सानस्रिनो आलथुवा जायो बेनि थाखायनो लैथो गाथोनखौ मोजांसिन मोनो आंनि ओनसोलावहाय बेबायदि गाथोन लैथोआ मोननै मोनथामसो दं